جی ہاں میں ویڈیو گیمس سے واقف ہوں ویڈیو گیمس آج کے دور میں نوجوانوں اور بچوں کی دلچسپی کا ایک بڑا ذریعہ بن چکے ہیں یہ گیمس نہ صرف تفریح فراہم کرتے ہیں بلکہ ذہنی مہارت فوری فیصلہ سازی اور آن لائن سماجی روابط کو بھی فروغ دیتے ہیں میں نے کئی مشہور ویڈیو گیمس کھیلے ہیں جن میں پب جی کال آف ڈیوٹی فیفا فٹ بال منی کرافٹ شامل ہیں ان گیمس میں ہر ایک کا اپنا خاص انداز اور دلچسپ پہلو ہوتا ہے مثلاً ایک ایکشن اور ایک ایکشن اور سروائیل گیم ہے پب جی جس میں کھلاڑی ٹیم بنا کر دشمنوں سے لڑتے ہیں یہ گیم مجھے اس لیے پسند ہے کہ اس میں حکمت عملی اور فوری فیصلے اور ٹیم ورک کی اہمیت ہوتی ہے من کرب ایک تکنیکی گیم ہے جس میں کھلاڑی اپنی دنیا خود بناتے ہیں یہ گیم دماغی صلاحیت تعمیراتی ذوق اور تصوراتی قوت کو بڑھاتے ہیں ویڈیو گیمس میں مجھے سب سے زیادہ وہ گیم پسند آتے ہیں جن میں تخلیق مقابلہ اور ٹیم ورک شامل ہو گیم کھیلتے ہوئے وقت کا پتہ نہیں چلتا دماغ کو بھی ایک نئی توانائی ملتی ہے البتہ ویڈیو گیمس کو محدود وقت کے لیے کھیلنا چاہیے تاکہ تعلیم اور دیگر ذمہ داریاں متاثر نہ ہو اگر توازن ركھا جائے تو ویڈیو گیمس ایک صحت مند تفریح اور سیکھنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں